साढ़ी जेहड़ी रोजी रोटी ऐ ओह् खेती बाड़ी उप्पर ई डिपेंड ऐ क्योंकि अगर अस कोई बी चीज त्यार करने आं ते ओह् खेती बाड़ी उप्पर ई त्यार होंदी ऐ

फसल राहंदे हे जि'यां कि धान राह्ने कनक राह्नी ओह उ'नें कट्ठी लानी फिर सारे लोकें कट्ठे होइयै उसी बड्ढना फिर उंदे चा मतलब कि धान निकालने ओह् फिर कनक निकालनी एह् चीजां रली मिलियै मतलब करदे हे पर अज्ज कल ते वैसा कुछ ऐ निं रेहा दा पैह्लें जि'यां कि घाऽ ई बड्ढदे हे सारे लोग अपने घरे दे लागे ब'न्ने दे कट्ठे होइयै मतलब उ'नें किट्ठे कम्म करना जो बी होंदा ऐ एह् पैह्लें औना सारे लोकें इक घरै च इक जने दा कम्म कराना जि'यां कि कुसै दी जि'यां बाड्डी करने आह्ली होंदी ऐ ते कुसै इक दे घरे जाना उत्थें उ'नें ओह् मकाना फिर दूऐ दे फिर त्रियै दे इ'यां इ'यां करियै ना सारा कम्म मकाना ते ओह् होई जंदा ते हस्सी खे'ल्लियै ओह्दे कन्नै इक ते होंदी ही एकता बनी रौहंदी ही उप्परा होंदा हा जि'यां कि केमिकल आह्ली चीजां होंदियां हियां ओह्दा बची गेदे होंदे हे कोई मिलावट निं होंदी ही ओह्दे च ओह् अपने घरै दी फसल जि'यां कि सब्जियां बगैरा राह्नियां फिर होर बी बड़ा किश मर्चां जेह्ड़ियां बी समान होंदा हल्दी बगैरा तक घर लगानी पर अज्ज दा जेह्ड़ा टाइम ऐ एह् चीज मतलब खत्म ही होआ दी जि'यां कि टाइम अग्गें अग्गें बधा दा ऐ इ'यां इ'यां एह् जेह्ड़ियां पुरानियां चीजां हियां बधदा पर एह् ऐ कि एहदे कन्नै नुकसान ऐ मैक्सिमम नुकसान ई ऐ कोई उस स्हाब दा बेनिफिट नेईं ऐ क्योंकि अगर पैह्लें जि'यां आई केमीकल दी चीजां कोई इस्तेमाल करदे जि'यां कि फसल राहंदे हे जि'यां इक कुसै राह्नी ठीक ऐ ओह्दे च उ'नें कोई ओह् निं करना ठीक ऐ मतलब कि गोहा बगैरा ओह् जेह्ड़ी खाद केह् होंदी ओह् होंदा ओह् ना आपूं मतलब कि बनानी पर अज्ज कल जां फिर लोग जि'यां ओह् करदे कि दुकाना उप्पर लैना पर एह् ऐ कि ओह्दे च कुतै ना कुतै मतलब थोह्ड़ी बहोत मिलावट केह् होंदी ई होंदी ऐ होर जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त ताहीं अच्छी निं ऐ होर एह् ऐ कि साढ़े जेह्ड़ा मतलब कि कल्चर हा ओह् उस चीज कन्नै बी मैच निं होंदी ही क्योंकि जेह्ड़ा साढ़ा डुग्गर दा कल्चर ऐ कि ओह् मतलब कि ओह् चीज चेंज ही होई जा दी होर एह् ऐ कि जि'यां इक किसान ऐ ओह् मतलब कि इ'न्नी मैह्नत करियै जि'यां दांद रखदे मतलब डंगर रखदे हे दादं होंदे हे ओह् साढ़ी फसल लग्ग लगांदे हे अज्ज कल ते फिर ट्रैक्टर केह् मशीनां आई गेदियां न जि'नें इंदी जगह् जगह् लेई लेदी ऐ अज्ज कल ते ओह् मतलब कि ओह् चीज रेही दी ई निं ऐ जि'यां कि पैह्लें आपूं आपूं अपने हत्थें कन्नै मतलब कि कनक बाड्ढी करदे हे कनक बड्ढदे हे घाऽ बड्ढदे हे पर अज्ज कल केह् ऐ कि अज्ज कल उंदी ताहीं बी उंदी जगह बी मशीनां लेई लेदी ऐ होर जि'न्नी सुखमी जि'यां लोक होआ दे न उ'न्ना ई नुक्सान उंदी हेल्थ उप्पर पौंदा ऐ क्योंकि एह् चीज बडी मतलब कि इ'यां लोक पता निं परानी समझदे जां अज्ज कल कोई कम्म करने गी इसी घटिया गल्ल समझदे केह् ऐ ओह् निं पता पर एह् ऐ कि जेह्ड़ी चीज साढ़े पैह्लें ही ओह् मतलब बड़ी अच्छी ही उंदे कन्नै असें बी हर तरफा ई फायदा ई फायदा हा कोई नुक्सान निं हा पर अज्ज कल जि'यां कि ओह् चीज खत्म होआ दी इ'यां परेशानियां गै बधा दियां न हून जि'यां कि अज्ज कल अस आटा ही लैने हां ओह् कि'न्ना मैहंगा मिलदा ऐ पर अगर ओह् अस उऐ चीज लाचै अपने घर जि'यां पैह्लें सोचदे हे पैह्लें गरीबी ही पर एह् हा कि उ'नें अनाज ताहीं इ'न्ना ओह् निं हा पर अज्ज कल जि'यां जि'यां लोकां श पैसे बधा दे उस स्हाब नै जि'यां फसल ओह् घट्टी जा दा मतलब साढ़ा जेह्ड़ा पैह्लें कल्चर हा होर एह्दे रिलेटेड एह् ऐ कि जि'यां असें गी कनक बगैरा होर ओह् चीजां मतलब कि खत्म होई जा दी न जि'यां पैह्लें करदे हे होर अज्ज मतलब की टाइम इ'न्ना गै बधी गेदा ऐ जिं'यां लोक पैह्लें घर अपनी सब्जी बगैरा ओह् घरै दी होई जंदी ही होर इक ते उंदी मतलब ओह्दी मतलब कि सेह्त उप्पर बी कोई नुकसान निं होंदा हा होर मतलब ठीक रैहंदे हे होर कन्नै मतलब कि उ'नें गी पैसे दी बी बचत होई जंदी ही होर घर इक मतलब हेल्थी जेही चीजां उ'नें गी घर मिली जंदी हियां पर अज्ज ओह् चीज खत्म होआ दी ऐ हैल बगैरा मतलब कि जेह्ड़े केमीकल न बने दे ओह् चीजां लाइयै होर इंजेक्शन बगैरा लाइयै ना सब्जियां त्यार करदे ना उंदे कारण केह् होआ दा कि ओह् मतलब असें गी सिर्फ नुकसान असें गी दिक्खने गी लगदा कि एह् हेल्थी ऐ एह् हरी सब्जी ऐ पर होंदा केह् कि उंदे च केमीकल मिले दा होंदा ऐ होर साढ़े ताहीं ओह् चीजां खराब न ते कन्नै साढ़ी सेह्त उप्पर असर पौंदा ऐ होर जि'यां हून पैह्लें हा कि पैह्लें ओह् जि'यां घर सब्जी लानी ओह्दा मतलब कि अलग अलग सब्जियां लानियां ते इक दूऐ ई देनी ते ओह्दे कन्नै उंदी एकता बी बनी रैहंदी ही होर इक इ'यां अच्छा मतलब कि अच्छा मतलब सेह्त रैंहदी ही हा रैहंदा हा पर अज्ज दे टाइम पर एह् चीज मतलब खत्म होई जा रदी जि'यां कि पैह्लें एह् होंदा हा कि जि'यां अज्ज इ'यै सोचनी कि पैह्लें जि'यां कुड़ियें ई बाहर कुतै पढ़ने ई निं हे भेजदे जां फिर कुछ कोई कम्म करने ई निं हे भेजदे करदे कि ओह् चाहंदे हे कि साढ़ी घरै दी इज्जत ऐ अपने घरै च र'वै जेह्ड़ी फिर एह् अपना अपना घर छुड़ियै कुतै नेईं जाना क्योंकि जित्थें असी रैह्ने बौह्ने आं मतलब कि ओह् चीज ई अच्छी ऐ पर हून ओह् चीज जि'यां ओह् खत्म होआ दी मतलब जि'यां असें ई इक अच्छी चीज ते अपना ने न कि अग्गें जि'यां कुड़ियें गी अग्गें पढने ताहीं करा ने आं अपना ओह् करा ने आं पर उसदे कन्नै इक असें गी जि'यां मतलब कि अच्छी चीज बी मिलदी होर बुरी बी मिलदी बुरी एह् कि जि'यां हून जि'यां कनक बगैरा लानी फसल बगैरा लानी ओह् चीज खत्म होई जा दी ऐ अज्ज कल इंदी जगह् केमीकल प्रोडक्ट ते होर बाकी चीजां ने लेई लेदी ऐ एह् चीज ठीक निं ऐ पर एह् ऐ कि कन्नै कन्नै जि'यां कि अच्छी चीज होंदी ऐ ओह्दे कन्नै बुरी चीज बी आंदी ऐ पर साढ़ी एह् कोश्ट होंदी कि अच्छी चीज कन्नै इक मतलब कि बुरी चीज दा कन्नै अच्छी चीज बी होग होर एह् होंदा पर जादै कोश्ट एह् रैहनी चाहिदी कि असें ई सिर्फ अच्छा ई मतलब ओह् कि ठीक करियै कुछ बी कम्म करा ने जेह्ड़ा होर बाकी एह ऐ कि जि'यां हून पैह्लें अगर पैह्लें दे जमान्ने दी सोचियै ना पैह्लें मतलब बड़ा ई अच्छी सिस्टम चले दा हा पर हून बल्लें बल्लें हून ओह् सिस्टम खत्म ऐ अज्ज कल खेती बाड़ी बी हून बडी घट्ट ग्रांऽ च थोह्ड़े ग्रांऽ च बी घट्टी गेदा ऐ अज्ज कल अज्ज कल ग्रांऽ च बी लोक एह् चीज घटाई गेदे न पर साढ़ी कोश्ट एह् रैहनी कि ऐहीं बल्लें बल्लें करी लेइयै ते साढ़े ताहीं ठीक ऐ होर साढ़े मतलब कि जिं'दे कन्नै साढ़ा मतलब कि जेह्ड़ा पर्यावरण होंदा ओह् बी ठीक रैहंदा मतलब अच्छी इक ठीक रैहंदा हे एह्दे च होइया बाकी जि'यां कि हून अगर अस फसलां बगैरा लागे ना ओह्दे कन्नै फायदा पैह्ली गल्ल ह् ऐ कि असें बिना मिलावट दियां चीजां मतलब कि उतना ही बीमार न बमार बी निं होगे ते दवाइयें उप्पर फालतू खर्चे बी नेईं होने एह् चीज ऐ होर दूजा ऐ कि जि'यां असें पैह्लें दी चीज अपनागे ना ते इ'यां कदें साढ़ा कल्चर बी खत्म निं होना वैसा सेम आई जाना पर हून पता निं केह् होंदा ऐ